गोंयान आयच्या काळान तरी कायदेशीर गजाली भितर खूब भार घालपाची गरज आसा सद्याच्यो तीन मुखेल गजाली म्हळ्यार ट्युरिजम बेकारीची स्थिती आनी राजकारण ह्या तीन गजाली गोंया खातीर आनी गोंयच्या लोकां खातीर एक धोकादायक अश्यो जावन चल्ल्या जी येणार वर्सांनी आमच्या सोबीत आनी माणकुल्या गोंयची स्थिती सामकी इबाडून उडयतली ट्युरिजमा भितर कायदेशीर गजाल्यो सामक्यो कडक करपाच्यो गजाली आसा कारण ह्या पर्यटकांनी गोंयांक सामकें लायटली घेवपाचे थरयले तें गोंयान येता आपल्याक जाय ते करतात नाका जाल्ली कारस्थाना करतात पूण हातून त्या पर्यटकांक व्हडली कांय कायज खंयच मेळना ते पयशे दाखयता आनी ते थंयच्या थंय सगळें बंद करून आपल्या गांवान परत परत पूण हांगा खरी पण लुकसान जाता तें आमच्या गोंयाक आनी आमच्या लोकांक तेंच्या खातीर गोंयचें नांव पिड्ड्यार जाता दुसरी गोश्ट म्हटल्या बेकारीची स्थिती आयच्या काळान गोंयान खुबशे भुरगे बेकार आसा इतले भुरगे बरें शिक्षण घेवन स्कुलांतल्यान भायर सरतात बट तेंच्या खातीर कांयच नोकऱ्यो ना तिसरी गोश्ट म्हणजे राजकारण राजकारण आतां लोक पयशे दितात आनी मतदारांक विकत घेतात हेच्या खातीर एक सभ्य आनी गोंया खातीर काम करतलो असो सरकार निवडपाक खूब कठीण जातात हे तीन गोश्टीचेर गजालींनी कायदेशीर भार घालपाची गरज आसा